असां सिंधी घणे भाङे शहरनि में ई रहूं था सिंध में ॻोठ हुआ ॻोठाणो माहोल हो खेती ॿाड़ियूं हुयूं उहे धंधा धारियूं हुआ पर भारत में अचण खां पोइ नवानवे सेकिड़ो सिंधी वॾनि शहरनि में था रहनि उन्हनि खे मैटिरोपोलीटन सिटीस खपनि तंहिं हूंदे बि मूं शरूअ में ॻोठनि में नौकरी कई आहे ऐं उते जो माहोल मूंखे वधीक पवित्र कुदरत जे वेझो लॻंदो हो उते जेके ॾिण वार थींदा आहिनि ऐं मेला थींदा आहिनि पूॼाऊं थींदियूं आहिनि उन्हनि में मन जी सची भावना हूंदी आहे उहे सच पच ॻोठाणा दिलि जा शुद्ध ऐं साफ़ु हूंदा आहिनि ॾेखाव लाइ वीडियो ते अचे अखबार में असां जो फोटू अचे असां कंहिं ग़रीब खे दान ॾिनो गांइ खे चारो ॾिनो उहो बि अखबार में फोटू अचे उहा ॻाल्हि ॻोठनि में कोने ॻोठनि में शांतीअ सां पंहिंजे मन जे भावना सां भक्ती ऐं पूॼा थींदी आहे ऐं शहिरनि में जाती पातीअ जो एॾो फ़र्क़ु कोने एतिरे क़दुर जो घरनि में पाण जेके नौकिराणियूं रखूं था यां साफ़ु सफाईअ जे लाइ जेकॾहिं का घटि ज़ाति वारी यां कम वारी नथी मिले त असीं हरीजनि खे बि रखण में कुआड़ कोन कंदा आहियूं सिंध में त हूअं बि कोन हुई जाति प्रथा असां में घटि जेके कम करण वारा हुआ उहे न जे बराबरि जीअं जुलाहा आहिनि खट्टी आहिनि त उहे एस सी एस टी में अचनि था त सिंधियुनि जे लाइ जाति पातीअ जी का ॻाल्हि ई कोने सिंधी सूफ़ी मत में विश्वासु रखंदा आहिनि व सूफ़ी रुॻो मोहबत ऐं प्रेम में विश्वासु रखंदा आहिनि इन करे असां सिंधियुनि जा जेके वर्सियूं मेला संतनि जा लॻनि था उन्हनि में शहिरनि में बि माण्हुनि में भावना आहे जीअं ताज़ो स्वामी टेऊंराम जो जनमु हो जुलाई में त सभिनी दुनिया जे शहिरनि में उन खे श्रद्धालुनि प्रेमियुनि धूम धाम सां मल्हायो ऐं वरी चालीहो शुरू थियो स्वामी टेऊंराम जो चालीह ॾींहं माण्हूं विर्त रखी भॻिती भाव सां पूॼा कनि था ऐं हाणे वरी हले पियो झूलेलाल जो चालीहो उने में बि बाक़ायदे माण्हूं विर्त रखनि मर्द ॾाड़ी कोन लाहीनि खाधे पीते जी बि परहेज़ कनि नानवेज न खाईनि त इहे असां में सिंधियुनि में अञा ताईं विश्वास ऐं आस्थाऊं मौजूदु आहिनि चाहे असां शहर में रहूं चाहे ॻोठनि में रहूं ऐं जीअं मूं अर्ज़ु कयो को हिकिड़ो सेकिड़ो सिंधी हूंदो बि नन्ढो को दुकानु हलाईंदो हूंदो त दुकान मां फारिग़ु थी रहंदो शहर में अची परिवार खे शहर में रखंदो ॿारनि जो पढ़ण लिखण जो बंदोबस्तु हिते कंदो त इन करे असां जी कल्चर मां असां जे डिक्शनरीअ मां ॻोठाणा अख़र आहिनि नमूने जा आस्थाऊं ऐं विश्वास भॻितियूं ऐं पूॼाऊं मन सां कयूं वञनि थियूं पर फ़र्क़ु आहे ॾेखाव असां में बि अची वियो आहे असां सिंधियुनि जा बि वॾा वॾा फोटू अख़बार में ऐं एडवटाईज़मेंट छपजंदा अॼु कल्ह चेनल जी बि ॼण ॿोॾ अची वई आहे लोकल चेनल में हरको चाहींदो मुंहिंजी न्यूज़ अचे मुंहिंजो फोटू अचे त इन्हनि ॻाल्हियुनि जो फ़र्क़ु आहे जेका वेश भूषा आहे संस्कृती थींदी आहे पंज वकार पंज व सां जेके लफ़्ज़ शुरू थियनि था उहे कल्चर में अचनि था वेस वाणी वेसाहु वापारु विश्वासु इन्हनि पंजनि सांती संस्कृती ठहे त असां सिंधीयुनि जी कल्चर जेका आहे वेस त सभिनी जहिड़ो था पायूं अलॻि सिंधियुनि जो कोने को वेस जीअं ॿियनि क़ौमनि जो हूंदो आहे तीअं ऐं वीचारु जेके आहिनि उन में असां सूफ़ी आहियूं असीं सभिनी सां प्यार था करियूं धर्म जे नाले ते मज़हब जे नाले ते सोड़हीं दिलि कोन्हे असां जी असीं सभिनी खे दिलि में जाइ ॾींदा आहियूं ऐं चाहींदा आहियूं सभु असां खे बि दिलि में जाइ ॾियनि वापार में सिंधी ग्लोबल आहिनि सॼी दुनिया में असां जो वापारु आहे ऐं सिंधियुनि जो नालो मशहूरु आहे दुनिया जे कंहिं नन्ढे में नन्ढे शहर में बि व अगरि कोई वेंदो चाहे एफ्रीका हुजे चाहे ऑस्ट्रेलीया लंदन यू एस ए सभिनी में सिंधी ज़रूरु हूंदा ऐं ॾूराहनि मुल्क़नि में बि हिकु यां ॿ सिंधी दुकानदार ज़रूरु हूंदो उहो पंहिंजो बिज़िनेस ॼमाईंदो त वापार में त असांजी धाक आहे असां मिट्टीअ में बि हथु विझंदासीं त उहो सोन ठही वेंदो जीअं मोती प्रकाश जो क़ौमी तरानो असां सिंधीअ में कयो आहे आंधीअ में जोति जॻाइण वारा सिंधी ऐं ख़ाकु मां सोन बणाइण वारा सिंधी त इन करे संस्कृतीअ जे पंजनि वकारनि मां असां जी सुञाणप लाइ असां वटि रुॻो वाणी आहे भाषा आहे ॿियनि सभिनी में कामन आहियूं त भाषा खे सलामत रखणु खपे भाषा असां जो आहे मां ॻाल्हाए चुकी आहियां कल्ह बि त मां सभिनी सिंधियुनि खे इहा वेनिती थी करियां त पंहिंजे संस्कृतीअ खे बचाए रखो इहे पंज वकार असां जी सुञाणप आहिनि असां जे वजूद जो सुवाल आहे असां जे एगज़िसिटंस जो सुवाल आहे ऐं भाषा हमेशह पाण में मिलो त सिंधी ई ॻाल्हायो